हेलो मेक्से रेस्टोरंट हांवें तुमच्या रेस्टोरंटान जेवण ओर्डर केल्ले ते रेडी जाले

म्हाका थोडेशीं पेयान ओर्डर करपाक जाय आसलें म्हाका सांगांत तुमच्या रेस्टोरंटांत खंयची खंयची पेयां मेळटात कोकम रस रोस ताक दही म्हाका दही ओर्डर करपाक जाय आता दहीक कितलें पडटलें बरें आतां हाचे जे आसा जेवणाचे तें हांवें गुगल पे केलें आतां ताक दहीचें तुमकां जी पे करूं काय कॅश ऑन डिलवरी करूं बरें थॅक्यू